मैं समोसा बनाना चाहती हूँ पर समोसा सही बन नहीं पाता है समोसा बनाती हूँ तो उसका जो आटा रहता है वो सॉफ्ट नहीं रहता है उसकी पपड़ी जो है वो चिठी हो जाती है वो जब समोसा तेल में तलती हूँ तो वो समोसा पिचक जाता है इसके अलावा मैं कचोरी बनाना चाहती हूँ कचोरी में भी सेम यही प्रॉब्लम आती हैं ये कचोरी बनाती हूँ तो उसका मसाला सही नहीं बैठता है और वो भी तलने के बाद में ना पिचक जाती है इसके अलावा फ़रियाली बड़े जो कि साबुदाने से बनते हैं साबुदाना वो चिठा हो जाता है जब अपन उसके बड़े बनाते हैं तो वो दातों में चिपक जाता है जो कि टेस्टी नहीं लगता है इसके अलावा जलेबी बनाना चाहती हूँ लेकिन जलेबी की जो चाशनी है वो सही नहीं बनती है जलेबी बनाने में जो अपन बेटर बनाते हैं उसका ख़मीर सही नहीं उठता हैं तो जलेबी सही साट नहीं बन पाती है और वो भी बहुत कड़क हो जाती है जब अपन उसको चाशनी में डालते हैं और जब खाते हैं तो बहुत कड़क हो जाती है इसके अलावा मीठे चावल बनाना चाहती हूँ मेरे मीठे चावल थोड़े से गीले हो जाते हैं वो सही साट बन नहीं पाते हैं या तो मीठा कम रह जाता है कभी फ़ीके फ़ीके लगते हें कभी थोड़े से कच्चे से लगते हें इसके अलावा रसगुल्ले बनाना चाहती हूँ तो रसगुल्ले में भी दिक्कत ये आती है कि जो पनीर होता है ओर पनीर को अपन मैश करते हैं तो वो जादा सॉफ्ट नहीं हो पाता है और जब हम चाशनी में डालते हैं तो रसगुल्ले सॉफ्ट बनने की जगह कड़क हो जाते हैं चाशनी सही से नहीं बन पाती है इसके अलावा मालपुआ बनाना चाहती हूँ लेकिन मालपुए में भी यही प्रॉब्लम होती कि उसका बेटर सही बन नहीं पाता कभी गाढ़ा हो जाता है कभी पतला हो जाता है गाढ़ा होने पर वो सही साट बनता नहीं है और पतला होने पर वो जाकर चाशनी में फैल जाता है सही बना नहीं पाती हूँ ऐसे ही बेसन चक्की बनाना चाहती हूँ तो बेसन चक्की में प्रॉब्लम चाशनी की आती है चाशनी के तार समझ नहीं आते हैं कि सही सही मतलब एक बन पाई कि दो नम्बर बन पाई